جی ہیلو جی آپ ٹیکسی والے بات کر رہے ہیں جی جی میں نے کل کے لیے جو ایئرپورٹ کے لیے بک کی ہے ٹیکسی جی جی گیارہ بجے کے لیے ہاں ایکچولی میری فلائٹ ہے تین بجے اور مجھے نہ کہ وقت پر پہنچنا ہے تو آپ یہ بتائیں آپ کس ٹائم آ رہے ہیں کل جی جی ایڈریس تو میں نے ڈال دیا ہے جی این بلاک ابوالفضل جو ایڈریس ڈالا ہوا ہے اس پہ جی جی جی جی وہ میرے اکاؤنٹ پہ ایڈریس شو کر رہا ہوگا آپ کو لوکیشن پہ ہاں ہاں وہیں پہ آنا ہے آپ کو وہیں پہ آنا ہے جی تو آپ وقت پہ آ رہے ہیں یا نہیں جی جی آپ پوری کوشش کریں گے وقت پہ آنے کی جی کیونکہ میرا سفر آسان ہو سکے ہیں ٹھیک ہے سر جی ٹھیک ہے آئیے آپ وقت پہ